असांजे देश में अलॻि अलॻि ॿोलियूं ॻाल्हायूं वेंदियूं आहिनि असांजी सरकारु ॿावीह भाषाउनि खे मान्यता ॾिनी आहे ऐं असांखे फ़ख्रु आहे त हुननि में असांजी सिंधी ॿोली बि आहे उहा ॻाल्हि बि आहे त असांजी सिंधी भाषा खे आज़ादीअ खां वीह सालनि खां पोइ ॾह अप्रैल उणिवीह सौ सताहठि में मान्यता मिली आहे ऐं हुन खे संविधान जी नवी सुचीअ में शामिलु कयो वियो आहे ईअं त सिंधी ॿोली संसार जी सभिनीनि खां झूनी ॿोली आहे जंहिंजी लिपी सिंधू घाटी सभ्यता मां बि मिलियलु आहे हिन लिपीअ खे सम्झण खां पोइ असांजी सुहिणी सिंधी ॿोलीअ जो अज़ूम्दो ॿियों बि वधी वेंदो इहा ॿोली में ॿावंजाहु अख़र आहिनि ऐं पाण में ई वॾी ॻाल्हि आहे ऐं हीअ ई ॻाल्हि सिंधीअ ॿोलीअ खे ॿियनि ॿोलियुनि सां अलॻि ठाहींदी आहे हिन ॿोली जे चारि ख़ासि अखर आहिनि जेके ॿी काई ॿोलीअ में न आहिनि ॼ ॾ ॿ ॻ इन हिन ख़ासियत आहिनि हिन अख़रनि जो उचारण बि आसान कोन्हे तॾहिं बि आबाणी ॿोली हुजनि जे कारण ई असांखे प्रिय आहे ऐं हिन ॿोलीअ में ॾाढो प्रसिद्द साहित्य जी रचना कई वई आहे ख़ासि तौर ते चोॾहं ऐं अरिड़हं सदीअ जे विच जी रचनाऊं ई शाह सचन ऐं सामी ऐं धर्मदास वांगुरु संत कवियुनि जी ॿोली आहे इहा ॿोली ॾाढी मिठड़ी ऐं सुरीली आहे